हय हांव जायते स्विमींग कॉम्पिटिशन पार्ट केलां हांव स्विम कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट केला जायत जायते इवेंट सो मिटर फ्रिस् स्टायल र्रेस आयलो आनी बॅकस्ट्रॉक बी म्हजें सामकोच मॅमोरेबल एक्सपिरियन्स आसा की तें रेस चितलें फूल फोकस रखलें आनी फस्ट प्लेस आसलें तें मुमंट ब बोदू बरें जायना फ्रेंड्स सोबीत स्विम रेस काडून म्हजे वेव्हार घातली सियाण कटूम चिंतलें फूल फन आनी इन्जॉय कितलें कितें रेस अगेन्स्टीचाता आमी सगल्यांक मजा आली कितें स्लो न फास्ट वा तो टायम फूल खुशाल आनी फान राखलें